ओम नमः शिवाय ॿुधायो ओम नमः शिवाय ॿुधाए अच्छा ॾिसो हाणे त इहो आहे की अॼु जी दुनिया में सभिनी खे मुसीबतूं आहिनि ई पर इहे ॻाल्हि आहे की मुसीबत खां पाणि सामनो किअं ता कयूं मुसीबतुनि जो अहिड़ी ॻाल्हि आहे पाणि हुननि जो सामनो कयूं था पंहिंजो माइंडसेट कीअं आहे नज़रियो कीअं आहे उहो मुसीबत खे ॾिसण जो त जीअं अगरि पाण खे जीवन में अॻियां वधंदो आहे त मुसीबत हिकु प्रकार में इंसान खे अॻियां वधाईंदी बि आहे अगरि हुनखे पाणि ॿिए तरीक़े सां खणूं त जीअं हिकिड़ी ॻाल्हि थो ॿुधायांव तव्हांखे की की अर्जुन खे जॾे गीता भॻवत गीता में की अर्जुन खे जॾे भॻवान श्रीकृष्ण चयो वेई की पंहिंजे दादा खे तीर खां मार त ॾाॾे खे तीर तीर खां मार त हुन टाइम हुनजा हथु डिॼनि पिया अर्जुन जा त उहो तीर हणण खां जाम ॾके पियो की मुंहिंजो ॾाॾो आहे हिन मूंखे पाले पोसे करे वॾो कयो आहे हिन खां ई सिखियो आहियां अॼु मां जो कुझु बि आहियां हिनजी वजह सां ई आहियां त मां कीअं मारासि श्रीकृष्ण चवेसि थो अर्जुन खे तूं हाणे हिते आयो आहीं युद्ध करण त ई तुंहिंजी कर्मभूमि अथई और तूं कर कर्मभूमि अथई तोखे कर्म कंदो रहिणो त ई तोखे फ़ल जी चिंता न करणी अथई ॿियो तूं धर्म जो कमु थो करे अगरि जीवन में धर्म जे कर्म वारो कर्म कंदे त हुनजो सुठी कोई ॻाल्हि ई कोन्हे ॿीं गाल्हि जो तुंहिंजे साम्हूं जो तुंहिंजो ॾाॾो अथई इहे सभु मुंहिंजा ई ॿार आहिनि मां परमात्मा आहियां इहे सभु मुंहिंजी ई आत्मा आहिनि इहे संसार मां ई ठायो आहे और हिकु ॾींहुं कुझु बि न रहंदो हिन संसार में त तूं मोह छॾ तूं जो ॾाॾो बि हाणे इहो साम्हूं बीठो अथई हुनखे बि ख़बर अथसि की हिन सॼे संसार में हुनखे अगरि कोई मारे थो सघे त तूं ई आहे लेकिनि उहो त हाणे पंहिंजो धर्म थो निभाए त तूं बि पंहिंजो धर्म निभाए हुनखां बेझिझक युद्ध कर परिणाम कुझु भी निकिरे आख़िरी में धर्म जी विजय ई थींदी हुन लाइ हिन ॻाल्हि खां पाण खे सिख कीअं मिलंदी आईं जी हा हा जी जी

कुझु शयूं हूंदियूं आहिनि उहे इंसान खे सम्झंदी कोन्हनि कोई न तव्हां हुननि जी छठी मोकिलिजो न हुन हिसाबु सां मां थोरो मेच करे करे ॿुधाईंदोमांव तव्हांखे मिलाए करे छठी मिलाए करे की जीअं कु कुझु माण्हू हूंदा आहिनि जंहिं खे लोहो न फ़लंदो आहे त उहो गाॾियुनि जो कमु कंदो आहे त हुनखे न फ़लंदो आहे हीअं करे करे त हुननि जी तव्हां छठी मोकिलि जो हा हा सभु ग्रह नक्ष ग्रह नक्षत्रनि जी जो चाल आहे हुननि जी कुंडली में उहो मां ॾिसी करे तव्हांखे सॉल्यूशन ॾींदोमांव हुन शइ जो त छा थो थी भिए त तां बेफ़िक्र रहो बिल्कुलु निश्चित रहो जो बि कुझु सुठो थींदो अॻियां भॻवान ॼी दुआ सां सुठो ई थींदो जय झूलेलाल